تلنگانہ میں ٹیکنالوجی کے بہت سے تفریحی منظر نامے سامنے آئے ہیں جیسے کہ آئی ٹی کا ہوگیا پھر جو سو موبائل نیٹ ورکنگ کا ہوگیا اور پہلے جو سو تھری جی ٹو جی تھا ابھی فور جی فائیو جی ہوگیا ہے اِس سے بہت سارے ٹیکنالوجی ہوگئے ہیں اور آئی ٹی کا بھی بہت اچھا ہوگیا ہے تلنگانہ میں یہ سب تفریحی مناظر نامے متاثر کئے ہیں تلنگانہ میں